मां पंहिंजे ॻाइण में रचिना में उतार ऐं चढ़ाव माना हेठि मथे लय खे खणी करे शामिलु कंदी आहियां मूंखे जीअं ॾोहीड़ो यां कविता जेका बि हूंदी आहे उहा मथे बि खणी वेंदी आहियां विच ते बि आणे करे रखंदी आहियां ऐं हेठि बि खणी सघंदी आहियां छाकाणि त ॻाइण महिल ओॾीमहिल जीअं असांखे को ॾोहीड़ो विझिणो पवंदो आहे मतिलबु हेठि मथे उन जो उतार चढ़ाव रचिना में ॾियणो ई पवंदो आहे अगरि असां उतार चढ़ाव न ॾींदासीं त असांजो सुर ताल लय जेका आहे उहा बिगिड़ी वेंदी आहे इन करे उन सुर ताल लय खे पंहिंजे खणी करे ॻाइण में असां अॻिते वधंदा आहियूं ऐं उन हेठि मथे सुर जी लाह चाढ़ खे खणी करे असां पंहिंजो जी पेशकशि माण्हुनि जे अॻियां पेशि करे सघंदा आहियूं इन करे ॻाइण में ॿियां का बि रचिना या का बि कुझ बि जेको पेशकशि थींदी आहे उन खे ॻाइण लाइ असांखे सुर जो लाह चाढ़ जो पूरो पूरो ध्यानु रखणु घुरिजे